एक आएडियोबुक किसी किताब या अन्य कार्य की जोर से पढ़ी जाने वाली रिकार्डिंग है सम्पूर्ण पाठ को पढ़ने को संक्षिप्त रूप के रूप में वर्णित किया जाता है जबकि छोटे संस्करणों को पढ़ना संक्षिप्तीकरण है उन्नीस सौ तीस के दशक से मौखिक ऑडियो स्कूल और सार्वजनिक पुस्तकालयों में कुछ हद तक संगीत की दुकानों में उपलब्ध हैं आइडियो बुक में किताबों का मौखिक रूप से वर्णन किया जाता है इस बदलते दौर में जहाँ लगभग हर वस्तु डिजिटल रूप में तब्दील होते जा रही है ऐसी किताबों का भी स्वरूप बदल चुका है जैसे कि जिन कहानियों को जानकारियों को किताबों को माध्यम से पढ़ा जाता है वही हम उन्हें आइडियो बुक की मदद से असानी से सुन सकते हैं